एकर बहुत सारा सकारात्मक चीज छै मैक्रोवेब ओवन के हालहिमे किनने छलहुॅं पहिल तऽ बड़ा हम प्रचार देख कऽ मंत्रमुग्ध रहैत रही कि जे ई सब चीज सच मे बढृढ़िया छै लेकिन ओ एहेन बात नहि छै कि ओ प्रचार जेना ओ खड़ा नहि उतरल यऽ बहुत बढ़िऑंसँ खड़ा उतरल यऽ जब भी जाउ फटाफट खाना गरम कऽ लिअ ओकरामे आहाँ इजीली केक बना लियऽ वेस्टर्न जते भी चीज छै आहाँ डोनेट हुए पास्ता हुए एकर सबके आहाँ ओकरामे इजीली बनाय सकै छियै जे चीज हम अपन घर मे बड़ा मुश्किलसँ बनाबैत रहियै ओ सब चीज हम बहुत ही शानदार तरीकासँ कम समयमे ढंगसे बना लै छियै आओर सबसे खासियत छै कि जे एकरामे तेल बटर और घी के इस्तेमाल बहुत कम लागै छै तऽ एकरा लिए हमरा एक कि बहुत सारा पॉजिटिव एक्स्पेक्ट बहुत सारा सकारात्मक बात हम मैक्रोवेब ओवन के कहि सकै छियै